आंनि बयनिख्रुइबो गोसोआव लाखिथाव मोसानायानो फार्स्ट आव मोसानाया आंना कलेजाव मोसादों आङो बि ए फिप्त सेमिस्टार आव मोसानाय मोनसे बागुरुमबा ग्रुप दङ आंना बेयो आंनि गोसोआव लाखिथावना मोसानाय जानानै थादों आं बेयाव मोसानायखौ आं गोसोआव दङ दाबो आरो आं बावनायबो नङा बिनि मोसानायखौ आं गोसोआवनो दङ दासिमबो